आइ भारतकेॅं सामने या भारत देशमे पर्यावरणके बहुत सारा मुद्दा अछि जे मुद्दा पर निश्चित रूपसॅं काम करल जाय अछि आओर काम करबाक भी चाही इंसानकें हरेक इंडिविजूअलके काम करबाक चाही जहाँ तक पिछला सालके कुछ सालमे जे हमर आसपासके जे परिदृश्य रहय ओहिमे बेसी चेंजिंग आयल हँ बहुत बदलाव भेल यऽ नदीसभमे पहिने हमरासभके बेसी पानी आबैत रहय लेकिन आब पानी नहि आबै यऽ जंगलसभ आइक वनिस्पत बहुत पहिने बहुत जंगल रहै पहाड़सभ हमरसभके इलाकामे नहि परै यऽ एहि लए के पहाड़ पहाड़ीकें बारेमे नहि बात कऽ सकै छी समुद्र भी नहि यऽ हँ खेत यऽ खेतक माटी यऽ खेतमे की यऽ खेतमे जे उर्वरक शक्ति यऽ ओ कम भए गेल यऽ माटी जे पहिलुका माटी रहै ओ माटी ओहन तरहके माटी नहि यऽ साल भरिमे जे गरमी बरसात जाड़ामें जे परिवर्तन आयल यऽ ओ इएह परिवर्तन आयल यऽ की गरमी जब गरमीके मौसम आबै यऽ गरमी बहुत ज़्यादा भऽ जाइ यऽ जब वर्षा आबै यऽ तऽ वर्षा लगातार होईते रहै यऽ जब जाड़ होयिया तऽ एहन जाड़ आबैया कि लोग घरमे घरसे बाहर तक नहि निकलैया तऽ इएहसभ बहुत ज़्यादा समस्या यऽ हमरसभके पर्यावरण आओर पर्यावरणक शुद्ध रखैके लियै ओकरा शुद्ध रखबाक हेतु हरेक व्यक्तिके हरेक इंडिविजूअल व्यक्तिगत व्यक्तिके एहि पर काम करय परतै या करैके ज़रूरत यऽ तभी हमरासभकें एहि पर विजय प्राप्त कै सकै छी तभी हम खेत खलिहानके मिट्टीके आ मिट्टीमे जहाँ तक पुआलसभ होइया तऽ पुआलसभके लोग खेतेमे जला दै यऽ जाहि के कारण की होइ छै खेतसभके मिट्टीक उर्वरक शक्ति कम भऽ जाइया आओर बढ़िआँ फसल नहि होइया हमरसभके आओर सालभरमे जब गरमी कभी कभी आबैया गरमी आबैया तऽ गरमी एहन गरमी आबैया जे गरमी पहिने नहि आबैत रहै वर्षे यऽ तऽ लगातार वर्षा होइतै रहैया जाड़ होइया तऽ लोकके घरमे ही बंद कै दैया एहन तरहके जाड़ आबैया एहि लए कऽ आइके पर्यावरणमे बहुत तरहके बदलाव भेल न आओर ई प्रकृतिके देन छै प्रकृति की चाहै यऽ ई तऽ प्रकृति ही जानै हमरसभके तऽ बस ओकर ओकर जे रिज़ल्ट छै जे परिणाम छै ओ तऽ भुगते परबे करतै आओर सभ देल मानवके ही देल छी कियो प्रकृति खुदसे एक़रा देलक हँ न हम जे करै छी ओकर ही परिणाम हमरासभकें मिलै यऽ इएह समस्या छी आइ काल्हि पर्यावरणकें बड़ा मुद्दा छै